हैलो हां जी सनाओ जी ओके ओके केह् लैना तुसें अच्छा अच्छा हैन भाई हैन साढ़ै अखरोट बी हैन बदाम बी हैन केह् केह् भाऽ ऐ खोढ दिक्खो खोढ साढ़ै कश द'ऊं वैरायटी दे न इक खोजी होई गे न ते इक बाटे होई गे खोजे सट्ठ रपेऽ किल्लो ते बाटे डेढ़ सौ रपेआ किल्लो हां दिक्खो खोजे केह् होंदे ना ओह् थोह्ड़े शैल होंदे मिट्ठे होंदे मतलब ओह् इ'यां असानी कन्नै टूटी जंदे ते बाटा एह् होंदा कि थोह्ड़ा सख्त होंदा निग्गर होंदा ओह् उस्ता उस्ता मगरू नी निकलदे हैन हां हां ते एह् न खोड ऐ न ते बदाम बी हैन साढ़ै कश ते इक होई गेआ गिरी आह्ले ते इक होई गे पंगोर आह्ले ते गिरी आह्ले जेह्के होंदे जैदा मिट्ठे होंदे मतलब उं'दी गिरी तोड़ने दी जरूरत नीं पोंदी ऐ उनेंगी ओह् इ'यां अराम कन्नै छिलका उतरी जंदा ते ते दूए दूआ एह्का ऐ कि गिरी न आह्ले जेह्के होने न छेह्त्तर रपेऽ किल्लो ते पंगोर आह्ले होने दस रपेऽ किल्लो

डिस्कांट मड़ो डिस्कांट उप्पर गै लाए दे तुस एह् थोह्ड़ा ना ऐ इं'दा प्राइस समा बद्ध तुस होर कुतै जाइयै पुच्छी लैओ कुतै होर दकाना पर जां कुतै बी पुच्छी लैओ में सस्ते गै लाए दे न हां लैंदे ते हैन अपने ग्रांऽ दे गै हैन तुसेंगी थोह्ड़ा अस गलत रेट सनाह्गे चलो पंजाह् रपेऽ तुस घट्ट देई ओड़ेओ होर केह् होग

किन्ने किल्लो खोजे किन्ने पाने चलो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही